मुझमें सिलाई की विशेष प्रतिभा है जिसके माध्यम से पहले मैं अपने खुद के कपड़े सिला करती थी पर अब मैं दूसरों के भी कपड़े सिलती हूँ और बहुत ही आकर्षक कपड़े सिलती हूँ जिससे कि वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और मैं साड़ी के ब्लाउज़ सूट गाउन जैसी चीज़ें भी सिलती हूँ